ہاں ہمارے علاکے کے آس پاس میں تاریخی اہمیت کے نشانی کلا ہے جس کا دورہ ہم لوگ سال میں ایک دو بار کرتے ہیں جب ہمارے بچوں کے اسکول میں چھٹی رہتی ہے تو ہم سب گھومنے جاتے ہیں اور اس کا آنند اٹھاتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں گھومنا اس لیے ہم چلے جاتے ہیں لیکن ہم لوگ سال میں ایک دو بار ہی جاتے ہیں کیوںکہ ہمارے گھر پہ کام رہتا ہے اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے اور ہمارے چھوٹے بچے پڑھتے بھی ہیں اس لیے جب اس کا چھٹی ہوتا ہے تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں سال میں ایک دو بار جس کا ہم لوگ کلا کا کلا کو دیکھتے ہیں اور اس بچے لوگ بھی دیکھتے ہیں